जी हाँ हमारे गाँव में पानी की भारी कमी या सूखा पड़ा है इसने गाँव के जीवन को बहुत तरह से प्रभावित होना पड़ता है जैसे कुएँ से उपजाते हैं नलों में से पानी नहीं निकलता है जब नल आते हैं तो हमको तीन तीन दिन का पानी भरना पड़ता है बर्तन धोने के लिए अलग नहाने के लिए अलग और खाना बनाने के लिए अलग इसलिए हमारे गाँव में सूखा पड़ जाता है तो हमारे नल ढंग से भी नहीं आते हैं और इसलिए मानव पानी भी नहीं पीता इसलिए उस उनको चक्कर आ जाते हैं पानी की कमी फ़सल की विफल आकाल और सूखा खाग सपनों को समृद्धन देने के लिए बहुत कम पानी प्रदान करता है कुपोषण निर्जलीकरण और सम्बन्धित बीमारी बड़े पैमाने पर प्रभावित जिनके परिणामस्वरूप अतिरिक्त विस्थापन और अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं सामाजिक शान्ति पानी और भोजन सहित प्राकृतिक साधनों का युद्ध ग्रामीण भारत में पानी की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जहाँँ सुरक्षित और स्वच्छता पेयजल तक पहुँच सीमित है उचित स्वच्छता सुविधा की कमी जल स्रोतों का प्रदूषण और अप्रत्यय बुनियादी ढाँचा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की खराब गुणवत्ता में योगदान योगदान देनेवाले कुछ कारक हैं गाँव और गाँव में पानी की कमी होने से उल्टी आना डायरिया अतिरिक्त पसीना आना जलन किडनी की खराबी और हाईयूरेटिक के उपयोग के डीहाइड्रेशन होत होता है लोग प्यास महसूस करते हैं और डीहाइड्रेशन के बिगड़ते डीहाइड्रेशन गम्भीर हो तो लोगों को भ्रम और सिर में चक्कर आने लगते हैं